प्रवेश द्वार यानि दहलीज पर ही नहि बल्कि घर आङ्गनके भी गोबरसंँ लेकिन गोबरमे गायके गोबरसंँ आओर गायमे भी देशी गायके गोबरसंँ छिड़काव करबाक परम्परा अइछ आओर ई परम्परा सिर्फ़ मान्यता नही एकर वैज्ञानिक कारण आओर वैज्ञानिक कारण ई जे गाय के गोबरमे ओ क्षमता छै जे मनुष्यके जीवनकेँ मनुष्यके स्वास्थ्यके नष्ट करय वला जे वायरस ओ वायरस के ओ मारि दए छै गायके गोबरसंँ निपल दहलीज पर जौंँ नाग साँप आबि जेता नाग आबि जेता विषधर तऽ हुनको विष समाप्त भए जाइत नहि ओ केकरो काटथिन तऽ ओहि कालम हुनकर विष नहि लागतनि तऽ ओ समस्त वायरस जे वायरस स्वास्थ्यके लेल हानिकारक ओ गायके गोबरके स्पर्श मात्रसंँ अपन विषके खोए दए छै आ बहुत ही ओ वायरसके मृत्यु प्राप्त कऽजाइत छै ताहि कारण गायके गोबरसँ निपबाके परम्परा ई सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमे ही नहि सम्पूर्ण आर्यावर्तमे छल आओर आर्यावर्तसंँ हमर मतलब वर्तमान हिंदुस्तान ही नहि पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल तिब्बत आदि जे राष्ट्र ईसब मिलाके आर्यावर्त